नोंथाङा दा फोरोंबाय थानाय फरायसालि एबा फरायसालिमानि सोमोन्दै खिन्थानो हागोन नामा गोजोनथों मोजां खुइसन सोंनायनि थाखाय ओ आं दायो क'क्राझारनि इउ एन एकादेमी आव आं फोरोङो बेयो स्कुलनिफ्राय लानानै मास्टार दिग्रिसिम दङ बेयावहाय बे मोनसे प्राइभेट इनस्टिटिउसन आरो बेवहाय मोजां मोजां गथ'फोरा एदमिसन लायो आरो मोजां मोजाङै फास जालाङो मोजां मोजां फरायलाङो बेजों लोगोसे जोंनि जेसेबां नाखि फोरोंगिरिफोर दं बिथांमोनाबो बांसिन आनो मेक्सिमाम आनो नांगौ मानि कवालिफिखेसन गोनां गोजा आरो मोजाङै फोरोङो मोजां दायथ' लानानै फरायो खिन्थु मेन जिनिसा मोनसे बाथ्राखौ आं अबजार्भ खालामदों बे जाबाय क'क्राझार थाउनाव फरायनायनि थासारिया बुहुत गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांगासिनो दङ मानो होनना बुङोबा बेयावहाय जोङो मोनसेल' स्फेसेलि इउ एन एकादेमि खौ बुङोब्ला बेयावहाय मोनसेल' ट्राइबनि बा बर' कमिउनिति निफ्रायल' बेयाव फरायनाय जायो बेनिखायनो कम्फिथिसनआ एसे खम जायो थेउबो मोजां फोरोङो बयबो गावसोरबो मोजां फरायो दा ओइस एस नि रिजाल्ट आबो मोजां जादों जेन'बा बेबादिनो जोंना बर'फोरनाव माखासे बे कम्फिटेटिब होननाय माने गोसोआव बांद्राय एसे खम जायो बेनिखायनो नैबे जिनिसखौ जों लाबोनांगोन आरो माब्लाबा समावहाय गथ'फ्रा सिरियासलि स्थादि खालामा माब्लाबा मोजां स्थादि खालामो खिन्थु बेजों लोगोसे एसे एनैया माखासे फ्रब्लेमफोरखौबो जों नुदों बोसोराव माब्लाबा माब्लाबा सोरबा सुसाइत जानाय मानाय बेखौबो जों नुदों आरो दा बिनिखाइनो बेनि थाखाय माबा मोनसे स्थेफफोरखौ लानांगौ आं बेखौबो सानो आरो गोजोनथोंसै